हमारे यहाँ के जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसके उसकी तुलना में जो है सरकारी बैंक जितना है वो वो मतलब प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा है लेकिन सरकारी बैंक में इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इतना ज़्यादा जिसका कोई जहाँ पे पाँच काउन्टर की ज़रूरत होना चहिए कैस काउन्टर की वहाँ पे दो कैश काउन्टर लगा हुआ रहता है जाओ के वाई सी कराओ ये हुआ ऐसे कराओ ये साइन कराने के लिए यहाँ से वहाँ जाओ ऐसे करो वैसे करो इतना ज़्यादा प्रोब्लेम होता है और वहीं प्राइवेट बैंक में जब जाता हूँ तो इतना मतलब प्राइवेट बैंक में मतलब तुरत तुरत सारा काम हो जाता है वहाँ पे क्यूँकि काउन्टर ज़्यादा है वहाँ पे सब कुछ ज़्यादा है अ यहाँ पे जो है सरकारी बैंक में जाओ तो एक तो बात करने का बिहेवियर ठीक नहीं ऊपर से जाकर के यहाँ पे दौड़ो वहाँ पे दौड़ो कोई छोटा मोटा काम लेकर के इतना ना परेशान किया जाता है यदि यदि मुझे सरकारी बैंक में कोई काम लग जाए तो वन डे पूरा जो है भर दिन का समय लेकर के तभी बैंक आप जाइए उसके बाद ही हमारे गाँव का जो बैंक का स्थिति है इतना खराब स्थिति है भारतीय स्टेट बैंक का कि जिसके बारे में बता नहीं सकते हैं यदि जाएँगे उस बैंक में तो हमें भर दिन का समय लेकर के जाना पड़ेगा और भर दिन का समय लेकर के जब जाता हूँ तब फिर तब पर भी जाकर के काम नहीं होता है और जाकर के घुर के आना पड़ता है वही यदि प्रइवेट बैंक में जाते हैं तो तुरत सारा काम हो जाता है प्रइवेट बैंक से बहुत सारा लाभ मिल मिल ये लेना चाहेंगे तो हो हो सकता है लेकिन अभी तक लिए नहीं हैं लेकिन सुनने में आया है कि प्राइवेट बैंक से जो है सब कुछ तुरत तुरत सब कुछ हो जाता है लेकिन वही सरकारी बैंक की बात करें तो वहाँ पे जाने के बाद जो है बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वहाँ पे कोई भी सरकारी स्टाफ जो है आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करेंगे और क्या मतलब जिस तरह से मतलब इस तरह से बिहेवियर आपके साथ करेंगे कि लगेगा कि आप उसका कस्टमर ही नहीं है इस तरह से आपके साथ बिहेवियर करते हैं कि जाओ लाइन में खड़े रहो इतना सारा भीड़ रहता है बैंक में एक तो ए एक तो हमारे गँव में जो है इतना इतना मतलब यें इतना बहुत बड़ा प्रखंड है व और बहुत सारा पंचायत है अ उसमें जाकर के एक स्टेट बैंक इतना बड़ा है उसमें इतना मतलब मत पूछिए कि जितना खाता होगा मेरे बैंक में खुला हुआ उसके अनुकूल से ना उतना काउन्टर है ना कुछ है इतना सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में बता नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना वरना करना पड़ता है वही प्राइवेट बैंक में जाते हैं यदि कोई काम करवाने के लिए तो तुरंत हो जाता है औ यही वही यदि हम सरकारी बैंक में जाते हैं तो वही चीज़ के लिए हमें दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे करके दूर दौड़ना पड़ता है मुझे बैंक में तब पर भी जाकर के काम नहीं हो पाता है तो इतना सारा प्रॉब्लम का इतना इतना ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ और उसके बाद बात रही अनुभव का तो क्या अनुभव सरकारी बैंक से तो कहीं अच्छा है प्राइवेट बैंक अपने भारत भारत के हर एक जगह का बैंक का वही स्थिति है और खासकर के बिहार का जितना भी बैंक है सब जगह का स्थिति वही है कि जाओ एक दिन में काम नहीं होगा आज गया तो आज नहीं हुआ अब कल अ कल नहीं परसों झूठ मूट का दौड़ाना ये करना आज के वाई सी कराओ ये साइन कराओ उसके पास जाओ ये साइन नहीं हुआ या मतलब झूठ मूठ का परेशानी इतना परेशान किया जाता है कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते लेकिन क्या करेंगे काम तो कराना पड़ता है क्योंकि पैसे की तो सबको ज़रूरत होती है और वही प्राइवेट बैंक में यदि काम कराने जाते हैं तो तुरत तुरत सारा काम हो जाता है तो इसीलिए कहीं इससे सरकारी बैंक से तो कहीं अच्छा है प्राइवेट बैंक हमारे स्तर से हम लोग जो हम जो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं इसको लेकर के तो यही सब चीज़ होता है और क्या आगे बोलें